अस संगवाल ग्रांऽ च रौह्ने आह्ले आं ते कोई बी अगर असें खबर इक्क दूऐ दे घर पजानी होऐ अस नाई गी भेजियै खबर इक्क दूऐ दे घर पजान्ने आं हून ते अज्जकल मीडिया आह्ले लोकें बड़ी तरक्की करी लेई ऐ जेह्दे कारण मीडिया दा ग्रुप बनी गेदा ऐ ते बिच मतलब कि कोई बी खबर होऐ ते ओह्बी मतलब मीडिया दे थ्रू पता चली जंदा ऐ ते अज्जकल कोई होर बी खबर होऐ फोन च फोन च स्हानू लब्भी जंदी ऐ ग्रुप बने दे इक्क दूए गी मैसेज़ करी ओड़दे पैह्लें ते कुछ बी निहा कि पैह्लें कोई बी खबर होंदी ते स्हानू एह्दे थ्रू गै एह्दे कन्नै गै मिलदी ही अज्जकल ग्राएं च बी बड़ी तरक्की होई दी ऐ कोई बी खबर होऐ फेसबुक पर चाढ़ी ओड़दे मीडिया आह्ले ओह्दे च अस फोन पर दिक्खी लैन्ने होन्ने ते ओह्दे कन्नै बी स्हानू पता चली जांदा कि भला केह् होआ दा ग्रांऽ च साढ़े निजयपुर च केह् होआ दा ऐ सांबा डिस्ट्रिक्ट च केह् होआ दा ऐ केह् नेईं होआ दा जेह्दे कारण स्हानू बड़ियां सारियां खबरां जेह्ड़ियां मिली जंदियां स्हानू बड़ियां स्हूलतां मिली जंदियां न ते होर टीवी बगैरा च बी खबरां सुनने गी मिली जंदियां जां अखबार बगैरा अगर आए ग्रांऽ च ते अखबार बगैरा च बी स्हानू खबर लब्भी जंदी ऐ ते ग्राएं च जेह्ड़ी अखबार ऐ ओह्बी बड़ी लेट आंदी ऐ ते बाकी जेह्ड़ी स्हानू जेके मीडिया च गै खबर होऐ ते जेके मीडिया च गै पता चलदा ऐ ते फेसबुक पर चढ़ाई दी होंदी ते अस फोन च दिक्खी लैन्ने ते तां स्हानू पता चलदा कि बाहर केह् होआ दा साढ़े बिजयपुर ग्रांऽ च विजयपुर च केह् होआ दा ऐ ते केह् नेईं होआ दा ते जे ग्रांऽ दी खबर होऐ ते जादै स्हानू ग्रांऽ च गै दिक्खने गी मिलदी टीवी च मिली जंदे चैनल